بہت ضروری کوئی کام پڑ گیا اس وجہ سے سفر کرنی پڑتی ہے کبھی اس رشتےدار کے یہاں جانا کبھی شادی وواہ ہو گئی یا کسی کے یہاں کوئی انتقال کر گیا اس کنڈیشن میں پھر ہمیں جانا پڑتا ہے پھر اس حساب سے ہمیں اس لیے سفر کرنی پڑتی ہے تو سفر کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد لوگ جانا آنا یا کسی کی یہاں شادی ہو گئی وہاں جانا یا کسی کی میت ہو جاتی ہے تو پھر سفر کرتے ہیں کبھی ایگزام دینے کے لیے کبھی پریکچھا تعلیم کے لیے کبھی سفر کرنا پڑتا ہے کبھی پھر ہم کو مارکیٹ یا بازار کوئی سامان لینے جاتے ہیں تب پھر اس سمے سفر کرنی پڑتی ہے پھر اس سمے ہمیں گھومنا سفر کی ضرورت پڑ جاتی ہے پھر گاڑیوں کی اس طرح سے سفر کی ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی ہم اس طرح سے اسی وجہ سے سفر کرتے ہیں پھر کبھی ہمارے یہاں کسی فنکشن میں شادی ہو رہی ہے یا کسی دوست کی شادی ہوتی ہے تو پھر سفر کرنا کرنی پڑتی ہے پھر اس کے بعد پھر جانا پڑتا ہے

اس کے بعد ہماری ہو گئی کہ کبھی ایگزام ہوا کبھی پڑھائی لکھائی کہیں کر رہے ہیں یا کوئی سامان کی ضرورت ہو یا کسی چیز کی ضرورت ہو یا کسی کارن سے ہم کو جانا پڑتا ہے اسی سب کارن کی وجہ سے ہم کو سفر کرنی پڑتی ہے پھر جانا پڑتا گھومنا پھرنا اس کے بعد پھر آتا ہوں پھر اس کے بعد چلے جاتا ہوں پھر سفر کرنی پڑتی ہے تو کبھی کسی کی طبیعت خراب ہو گئی پھر کبھی کسی کے یہاں جاتا ہوں تو پھر یا کوئی شادی وواہ اس طرح کا ہے تو کہیں میت ہو جاتی ہے تو پھر وہاں جانا پرتا ہے تو اس لیے سفر کی کرتے ہیں اس لیے سفر کی جاتی